फेसबुक इन्स्टाग्राम ट्विटर ई सब तऽ आब गाँवे गाँव घरे घर बच्चा बच्चा सब यूज करैत छै तऽ ओकरा लिअऽ तऽ छोटा मोटा न्यूज या बड़ो न्यूज आब तऽ तुरत फैल जाइत छै फैलैमे टाइमे नहि लागैत छै हमर आरके जेना एकबार यूज करने रहिऐ हमे आर ट्रेनेसँ कहीँ जाइत रहिऐ कही तऽ वहांँ हमरा कोइ दिक्कत भेलै तऽ हमे बतेलिऐ ट्वीट करलिऐ रेलमंत्रीके या जे आई आर सी टी सी छै ओकरा टैग करिके ट्वीट करलिऐ जब तऽ एलै ऑफिसर सब हमरा मदद भेलै तऽ बहुत अइसन जेना केओ किछु भी हमरा आके दिक्कत भेलै तऽ किछु दिन भेलो छै पूर्णियामे एअरपोर्टके जरुरत रहै तऽ ओकरा लिअऽ हमर ट्वीटर पर जाए कऽ बहुत सारा ट्वीट करलिऐ कि हँ एअरपोर्ट बनएके चाही तऽ आखिरकार यहाँके लिअऽ एअरपोर्ट सरकारमे असाइन करलकै कि यहाँ भी बनतै एगो देलकै पूर्णियामे भी एगो जगह जे हँ यहाँ भी एअरपोर्ट बनाए पड़त एना जे छै ई सब सोशल जे मीडिया छै बहुत आजकल मदद करैत छै